ओ हां जी आहो हां जी सनाओ हां जी हां जी हां जी हां जी भाई सारा गै असैं गै करना पूरे ब्याह् दा सारा असैं करना हां जी अच्छा हां ते हां हां हां जी उस दा फ्ही तुसें टोटल कोई पंज छे लक्ख पेई गै जाना नेईं नेईं दिक्खो हां रेट स्हाबे दा गै जे असें मई थोह्ड़ा अद्धा कम्म होंदा चलो अद्धा अस साम्भदे अद्धा कोई होर साम्भ दा हा हां ते रेट बी अद्धा करदे हे पर अस सारा कम्म ही असैं साम्भेआ ते फ्ही रेट बी सारा ही लैना पौना हां ते केह्ड़ी जगह दिक्खो हां एह्दे कोला घट्ट नी होंदा कोई गल्ल नी दिक्खी लैगे फ्ही जिस स्हाबे दा कम्म होग उस स्हाबे दा कर लैगे हां फ्ही उत्थे जगहे उप्पर आह्निये पता लग्गना केह् केह् कोई पानियै दी सुविधा कनेही ऐ केह् गल्ल ऐ उस स्हाबे दा दिक्खी लैगे ते फ्ही केह्ड़ी जगह कुत्थे औना ओह् वी डेट बी सनाउड़ो कोई और जगह नी होऐ असैं दित्ते दा होऐ आर्डर ते फ्ही अच्छ अच्छा अच्छा हांजी हांजी हां जी अच्छा अच्छा ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही कोई गल्ल नी आई जागे आई जागे खरी खरी हां जी हां अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नी आई जागे